धानके कादो करबै छिअनि तऽ कादो भऽ जाइ हइ तब से रोपै छिअनि आओर जब धान लागि जाइ हइ तब ओहिमे खाद छिटै छिए फेर खाद छिटलाके बाद फेर पानि पटेलहुँ पानि पटाकऽ फेर खाद छिटलहुँ तऽ चारि पाँच महिनामे धान पाकि गेल तऽ फेर ओकरा काटलहुँ झाड़लहुँ तैआर कऽ कऽ अपना जतेक राखैके मोन भेल राखलहुँ बेचलहुँ तऽ ई तऽ धानके अथी भऽ गेल आओर गहूम तऽ गहूममे सो ओकरो जोतबै छिए दुइ दा तीन दाके तऽ मतलब जोताकऽ खाद जहिआ तैआर करैके रहै छै तऽ खाद बिआसब एक्के साथ ओहिदिन छिटल जाइ हइ जे छीटिकऽ तब फेर पानि पटाकऽ पटबैके समय आबैए तब बाइस दिन तेइस दिनपर गहूममे पानी दै छी फेर खाद छिटै छी तऽ कतेक गहूममे बरसा भऽ गेल तऽ एकोगो पानिमे भऽ जाइ हइ नहि बरसा भेल तब दुइगो पानि लागै हइ गहूममे गहूम फेर तैआर होइ हइ तब कटबै छी दौनी करबै छी दौनी कराकऽ से अपना मार्केटमे गद्दीमे अपना सप्लाइ करै छी तऽ आब जेना आलू मकइ भेल तऽ मकइके जोतेलहुँ खाद उद मिलेलहुँ तऽ मकइ रोपलहुँ खेत तैआर भऽ गेल तब मकइ रोपलहुँ मकइ कतेक मकइमे हमसभ आलुओ धऽ दै छिएके से हमसभ आलू मकइ पहिले आलू रोपि लै छी आओर तकर दुइ चारि दिनके बाद मकइ रोपै छी फेर रोपि दै छी तऽ ओकरा देखरेख करै छी जे कोन समयपर कि जनमल नहि जनमल तऽ फेरो ओकरा अथी कएलहुँ फेरो नमहर भेल तऽ फेर कमठानि करेलहुँ कमठानि कराकऽ पानी देलहुँ फेर पानी उनी दऽ कऽ खाद देलहुँ खाद दऽ कऽ फेरो अथी भेल तऽ एस्प्रे कएलहुँ तऽ सभ एनाहिते तीनगो चारिगो खाद पड़ै हइ मकइमे खाद दऽ कऽ तब समयसँ ओ अथी होइ हइ तब ओकरा फेर काटै छी कतेक टालो लगबै छथिन कतेक तुरन्तो छीलि लै छथिन गे तऽ हमसभ अपन पाँच दिन छोड़ि देलहुँ ढेरी कऽ कऽ तकर बाद छिललहुँ छीलिकऽ फेर लैलहुँ तऽ अपना घर पर सुखेलहुँ अबैलहुँ फेर दौनी करेलहुँ दौनी कराकऽ अपन सुखाकऽ फेर पैक कएलहुँ तऽ जतेक अपना मालजाल हइ तऽ दर्रा उर्रालए खाइलए राखि लै छी आओर फेर अपन मतलब मकइके फेर अपन जतेक मोन होइए तऽ पैकारके घरेपरसँ लऽ जाइ छथिन आओर नहि तऽ अपन गद्दी वला हिआँ अपन भेज देलहुँ गन तऽ ई आलू मकइके एना अथी करै छी तऽ कोबी तऽ कोबिओ रोपाइ हइ गन्नो आलुएके समयमे तऽ ओकरो कमठानि उमठानि भेल समयपर पानि खाद देलहुँ तऽ अपन बेचलहुँ जहिआ जे भाव रहै छै तऽ कहिओ साइठो रुपैए बिक जाइ हइ आओर कहिओ तीसो रुपैए कहिओ पचासो रुपैए कहिओ दसो रुपैए कहिओ पाँचो रुपैए तऽ ओहि हिसाबसँ हमसभ अपन खेती उतीमे लागल रहै छिअनि सभ बाल बच्चा अपन मिलिकऽ अपन से अथी कएलहुँ आओर ओहिसँ सभके तऽ भाँटा भाँटोमे एस्प्रे लागै छै तऽ जे